हैलो हंजी माराज अंजी हां चलो कोई गल्ल निं तुस कुत्थुआं बोल्ला दे बैसे उधमपुर केह्ड़ी जगह् माराज अच्छा अच्छा अच्छा जित्थै अशोक होर जी रौह्ंदे ओह् केह् लगदे थुआढ़े ओह् अच्छा अच्छा बड़े साढ़े खास बंदे न ओह् मतलब अपने गै घर ऐ फंक्शन फ्ही चलो यरो शैल करा ने कोशिश थोह्ड़ी थोह्ड़ी टीम दिक्खी लैओ तुस फिर हून तुसें ई अ'ऊं केह् सनांऽ हून दिक्खो में ते थुआढ़े अपने घरै दा बंदा जन गै तुस बी मेरे घरै दे गै न भई में ते सिद्धी साफ गेदी गल्ल करना आं हून जि'यां में थुआढ़े घरा लैना में इक्क रपेआ बी निं लैना ऐ सिद्धी गेदी गल्ल ऐ अवा दिक्खो आं अजकल जेह्ड़े कन्नै जागत् औंदे जेह्के ढोलकी आह्ले होई गे जां फ्ही कीबोर्ड आह्ले होई गे पैड आह्ले इ'नें ते दिक्खो आं भी अपने पैसे लैने होंदे ते तुस टीम अगर तुस अपनी करी सकने आं ते दिक्खी लैओ भी जि'यां तुसें ईं घट्ट पौऐ ते अगर तुसे मेरे कोला करानी ते में अपनी टीम लेइयै आई जाह्गा ते बाकी त जागतें ईं पैसे देने ते मिक्की तुसें किश निं देना नेईं नेईं माराज थुआढ़े घरा थुआढ़े घरा केह् पैसे लैने तुस अशोक इं'दे घरैआह्ले दे थुआढ़े चलो भगोआन दी दया कन्नै चला दा कम्म साढ़ा पर दिक्खो मेरी गल्ल सुनो मेरी मेरी गल्ल सुनो पैसा दा भुक्खा निं होंदा कोई पैसे दा भुक्खा निं होंदा अगर कोई सच्चे दिलै कन्नै प्यार कन्नै अगर कोई सद्दी ओड़े ते उ'ऐ साढ़े आस्तै बड़ा अस प्यार दे भुक्खे न पैसे दे भुक्खे निं हैन नेईं नेईं ओह् ते ओह् ते तुस स्हेई गल्ल आक्खा दे चलो भी ओह् ते है माराज जेह्का फ्ही दिक्खो पराने जमाने दी जेह्कियां गल्लां हियां ओह् अजकल कुत्थै रेह्दियां न अच्छा तुस मिगी एह् सनाओ डोगरी डोगरी गाने गाने न

चलो चलो कोई गल्ल निं दिक्खो आं अस म्हौल दिक्खियै कम्म करने होन्ने अगर सेआने सूने बैठे दे होगे तां डोगरी गाई ओड़गे ते जिसलै नमें जागतें आस्तै गाना होग तां पंजाबी बी गाई लैन्ने होन्ने ते आखो ते इंग्लिश च बी गाई ओड़ने होन्ने ओह् कोई चक्कर निं ऐ ते स्हेई गल्ल आक्खी मा राज चलो मिगी एह् सनाओ किन्नी किन्नी तरीक करना फंक्शन ठारां तरीक इक मिंट में चैक्क करियै सनान्ना मेरी कोई बुकिंग ते नना ऐ इक मिंट रुकेओ ते दिक्खो मेरी गल्ल सुनो ठारां तरीक मेरा रातीं दा फंक्शन ऐ तुसें दिनै कराना जां रातीं लै कराना ओह् कोई चक्कर निं भी ठीक ऐ में सोचेआ में थोह्ड़े चक्करें पेई दा ते रातीं ते मेरा फंक्शन ऐ में जम्मू निकलना में जम्मू निकलना उस दिन शामीं लै ते कोई गल्ल निं में थुआढ़े लाइयै ना फ्ही उत्थै होई जाह्गा ते ठीक ऐ फिर माराज मिलदे ओ फ्ही ठीक